देशमे मीडिआके महत्त्व एना छै कि जेना कोइ भी दुर्घटना हुवै छै या फेर कोइ भी छोटा मोटा घोटाला होए छै या बड़ो घोटाला होए छै तऽ ओकरा लेल हरेक जनताके पास पहुंँचना बात कि केना की गड़बड़ करलकै सरकार या फिर कोइ एक दूसरा पर केना जे छै अत्याचार करलकै या केना किछु गलत करलकै तऽ ओ चीजके लिअऽ मीडिया बहुत जरुरी छै अगर मीडिया नहि ओ चीज आनतै तऽ ओ चीज फैलतै नहि सबमे ओ चीज सब जानतै नहि तऽ ओकरा लिए जागरूक होना जागरूक आदमी नहि हुवऽ पड़तै तऽ ओकरो जागरूक हुवै लेल मीडिआके होना बहुत जरुरी छै आ दोसरो चीज जेना हमरा आरके मतदान करै कऽ रहै छै तऽ जबतक जेना मीडिआ भेलै की कहलो जाय छै चौथा स्तम्भ छिकै छिकै देशके तऽ ओ जेना हुवे हमरा आरके छोटा मोटा न्यूज अगर देखेतै तऽ ई लोकल जे छै आदमी सबमे हमरा आसपास समाजमे फैलतै तऽ जागरूक हेतै तऽ मतदान जागरूकतासँ करतै तऽ एहि लिए देशके चौथा स्तम्भ मीडियाके बोललो जाइत छै